اس علاقے میں لوگ اپنے مذہب سے اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کو اس کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں یا اس سے اپنی لو لگاتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں جس طرح سے اس کے مذہب نے اسے کرنے کی آزادی دی ہے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے لوگ اپنے مذہب کو اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں اپنے طریقے سے لوگ اپنی طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور اس کو لوگ دکھاتے ہیں اس سے اظہار کرتے ہیں اعتقاد کرتے ہیں اس طرح سے لوگ اپنے مذہب کا اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں وہ اب عبادتوں کا ذریعہ یا اپنے اچّھے کاموں کے ذریعہ یا دوسرے لوگوں کے بھلائی کے ساتھ اور یا دوسری لوگ کی تکلیفات کو دور کر کے اس طریقے سے لوگ اپنے مذہب کے اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں